श्रीमान मैंने आपसे यहाँ से एक एक ऑर्डर किया था जो अभी तक मिला नहीं है मुझे देरी होने का कारण बताइये कि क्यूँ लेट हो रहा है यह और आप अपना एप्स के बारे में बताएँ ताकि मैं पता लगा सकूँ कि वो मेरा मेरा ऑर्डर कहाँ पर है क्यों लेट हो रहा है यह और रेस्ट्रॉन्ट के बारे में भी पूरा आप मुझे बताइएँ कि क्या हो रहा है लेट क्यों हो रहा है यह मुझे